میں روایت اور نئی چیزوں دونوں کو پسند کرتا ہوں جیسے کہ آج کے زمانے میں موبائل اور لیپ ٹاپ پر لکھنے کے لئے آسانی پیدا آ ہو گئی ہے پھر بھی میں کاغذ اور پینس پر لکھنا پسند کرتا ہوں چونکہ آج کے سمعے میں جیسے جیسے تکنیک بڑھتا گیا ویسے ویسے لکھنے تحریر لکھنے کے طریقے بدلتے گئے اور آج کے سمعے میں زیادہ سے زیادہ آ موبائل اور لیپ ٹاپ کو لوگ استعمال کرتے ہیں تحریر کو لکھنے میں لیکن میں آج بھی زیادہ سے زیادہ کاغذ پر لکھنا پسند کرتا ہوں